हाँ हमरा लागै छै कि समाजमे महिलाके अभी भी नृत्यके लए कऽ बहुत छूट नहि मिलल छै हुनकर मानसिकता अभी भी पिछड़ा ही छै जेनाकि हमरा घरमे अऽ हमर भाय भी नृत्य करै छै लेकिन ओकरा बाहर जाइ लए मिलै छै आओर अगर हम परमिशन मानै माँगै छियै तऽ हमरा नहि मिलै छै अऽ हमरा साथमे अऽ कहल जाइ छै कि हमरा गार्जिनके लए कऽ बाहर जाय पड़तै लेकिन हमर भायके अऽ अऽ अकेले भी अऽ जा सकै छै उ बाहर अऽ जेनाकि उ कतौ नृत्य करै लअ जाइ छै तऽ ओकरा परमिशन लए के जरूरत तऽ पड़ै छै मम्मी पप पापासँ लेकिन अऽ उ अकेले जा सकै छै लेकिन हमरा साथमे ककरो जेनाइ जरूरी रहै छै जेनाकि या तऽ मम्मी पापा जाइ या तऽ कोइ घरके बड़ा लोग जाए